आमच्या गोंयान खूब अशें लायक डिफरंट हें आसा फॉर एग्जाम्पल हें आसा रविंद्र भवन आसा सगळ्या लायक अशें मडगांव आसा पणजे आसा फोण्या आसा वास्को आसा आनी आतां हालींच न्ही ओपन जाल्या तें काणकोणाय आसा आनी त्या लायक तितून दाखयता अशें आमचे घुमट आरत्यो बी दाखयता आनी डिफरंट टायप्स ऑफ हे दाखयता कल्चर बी दाखयता आमचो गोंयकाराचो आनी

कॉम्प तेतून खूब डिफरंट कॉम्पिटिशन आसता आनी सिंगींगाचें आसता मागीर अशें खूब डिफरंट डिफरंट कितें कितें आसता ते लोक बी येवन पळयता आनी कॉन्सर्ट्स आसता मागीर कॉम्पिटिशनां आसता आनी इवँट्स आसता भितन खूब डिफरंट डिफरंट आनी आतां मेन म्हटल्यार इयर एंडींग आसा ती तितून आसता सनबर्न एक व्हडलें इवेंट जे मेजर गोवान स्टार्ट जाल्ले ते लोक खूब येता गोंयासुनूत न्हू गोंयाच्या भायरसून येता आनी तितून लायक समथींग लाखांनी लोक जमा जाता आनी तितून व्हडले व्हडले लायक सेलिब्रिटीसूय येता आनी गोंयान आमच्या पब्स आहा आनी खूब किदें किदें अशें डिफरंट यें आसा जे ट्युरिस्ट लोक येता भायर सून गोंयान आनी इन्जॉय करता आनी अशी फेस्टिवल्सूय जाता खूब किदें किदें डिफरंट